हलो हाँ बोलिए ना हाँ आइएगा पंगार मछली है ले लीजिएगा रेट रेट तो आप ही का ना मर्ज़ी चलेगी क्योंकि आपके को लेना है या हमारे पास सामान है और मछली भी है और पंगा मछली से कम से कम पाँच सौ रहेगा किलो मानए इसके हिसाब से चलेगा अपना ले लीजिएगा और और मछली लेना होगा तो है हे भगवान रेट बताइएगा ना दुनिया कितना आगे से आगे है आप जो है ना पीछे रह जाइएगा औ जाकर भी अभी मिलकर पड़ता है आपको क्या कहें बहुत रंग रंग का मछली हैं जिसमें आपको कहते हैं पोथिया भी है पोथिया औरार रोहू भी है आप क्या कहता है जाकर उसे बोलिए कि रोहू भी है यानी बहुत तरह की मछली है क्या हाँ तो सब दे देंगे सारा मछली का रेट अपना देख लीजिएगा ले लीजिएगा हिसाब से लेकिन बाबू पंगा मछली सेजन में था तो उससे कम नहीं होगा हाँ हम बोल दिए जैसे हाँ जिस तरह खसी का मीट होता है ना उसी तरह ऊ भी होता है खाने पीने में क्योंकि हमारे साइड में जो है ना सैनी लोग बहुत से हैं उसमें रंग बिरंगा मछली मरता है जाल में फँसता है क्या बात जब मान लीजिए कि जो कोई बिजनस करेगा अच्छा पैसा लगाइएगा तब ना अच्छा कमाइएगा

हाँ आप उसमें ना कचर कचर कीजिएगा तो कैसे होगा कितने देर में हे भगवान हम बोलना दिए हम पाँच सौ से पाँच नया कम में नहीं देंगे ऊ मछलियाँ वैसे वाला जो होगा जइसे रोहू हुआ कतरी हुआ जासर हुआ तो ऊ दे देंगे कम में लेकिन ऊ पंगा मछली जो है उससे कम में नहीं होगा पाँच सौ से कम में अगल बगल में पूछ लीजिएगा अच्छा ठीक है आ जाइएगा और ओ जो होगा उस्क ऊ भी दे देंगे और कम वाला होगा ऊ भी दे देंगे हाँ कितने देर में आइएगा हे भगवान जल्दी आईए ना ना तभी तो जाएगा